हूँ हमे आएल छियै ओ कोन जिला छियै कतऽ आएल छियै जिलाके बारेमे अहाँ बताए सकै छियै आ कोन कोन मन्दिर छै की सब छै मधेपुरा जिलामे आएल छी

हँ अच्छा

अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हूँ मन्दिर आरो बोलू मन्दिर आरके नाम बोलू

हँ अच्छा

ठीके छै अच्छा

ठीके छै ठीके छै ऐबे आबै छियै